मां तव्हांखे अॼु नंढपण जी कहानी ॿुधायां थो मुंहिंजो नंढपण गुजरात में गुज़रो आहे मां पंहिंजे भाउ सां पंहिंजी मम्मीअ सां गुजरात में रहंदो हुअमि ऐं हुते हुते ई मां पढ़ाई कई हुई ऐं पढ़ाईअ सां गॾु गॾु मां ॿिएं कम जी बि महिनत कई हुई मुंहिंजे नाना चिकीअ जो बिजनेस हूंदो हो हाणे फल जो बिजनेस हूंदो हो त असां हुनजो गाॾो खणी अचण खणी वञण में चंङी मददु कंदा हुआसीं जॾहिं सीजन हूंदी त असां सभु ॼणा गॾु मिली करे गॾु कमु कंदा हुआसीं मूंखे नंढपण खां ई महिनत करण जो घणो ई शौक़ु आहे महिनत करणु करे करे खाइण वारो इंसान कभी भुखो न मरंदो आहे